आबादरिफोराथ' दा खामानि दामानि मावनायाव बिराद मावनायाव खस्थ' मोनो आमफ्राय बेयाव सरखारनिफ्राय हेल्प लुगैयो जाहाथे सरखारा हेल्प थेल्फ होयो बेबादियावनो जोंना हासार थासार होनायफ्रा सरखारनिफ्राय जों मोनोब्ला जोंना सुबिदा जायो आबादारिफोरा गायनो आमफ्राय जाहाथे हासार थासार मोनोब्ला जोंहा गायनाय थायनायाव आराम जायो ओमफ्राय बेफोरो आरोखि हासार मोनोब्ला जोंहा गायनाय फुनायफ्रा आराम जायो साबसिन जायो जाहाथे आबादफ्रा थैया ओमफ्राय बेनि सायाव दै थै बरिं थरिं बेफोर मोनोब्ला सरखारनिफ्राय मोनोब्ला बेफोरो सुबिदासिन जायो आरोखि गायनो थायनो आबादारिफ्रा आमफ्राय जेरख'म आबादफोरखौ जोंनो दै नांगौआव दै मोना बिफोरबायदिखौ मोनाब्ला आबादफ्रा बिदियावनो नस्थ' जायो जाहाथे सरखारफ्रा बिफोरखौ हरोब्ला जोहा आबादफ्रा मोजां जागोन आमफ्राय बेफोर गासिबो मोनोब्ला आरोखि आमफाय जेरख'म आलुफोर गायनाय माइफोर गायनाय माइ गायनायफ्राव जेरख'म दै थै मोनोब्ला दै थै मोनोबा माइफ्रा आराम जायो जेरख'म आलुफ्राव सिदनि मुलि मोनोब्ला बेफोर आराम जायो जेरख'म आबि जाबि बानलु थानलु बिफोर गासिबो आरोखि बिसोरनि हासारफोर मोनोब्ला मोजां जायो आरोखि सरखारनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा आरो गोबोरखिजोंबो जायो गावनि न'नि मोसौनि खिजों बेफोरबो गासिबो जायो आरोखि आमफ्राय दा बिफोरखौनो आबादफ्रा बेफोरखौ होयोब्ला मोजां जायो ओमफ्राय खिथि खालामग्रा आबादारिफ्राबो बिदिखौ देखायोब्ला मोजां जायो आरो बेनोसै